आमचो वाडदिवस किंवां लग्न किंवां घरांत एक खंयचें कोणाचो फेमिली मेम्बराचो बर्थडे आसप हें आमच्या खातीर एक बरी व्हडली गजाल कोणाचो बर्थडे आसप त्या मनशाक स्पेशल फील करप ही एक सदांच आमच्या फेमिली मनशांक सदांच एक उत्सुक्ताय आसता तांच्या बर्थडे खातीर तांच्या बर्थडेची तयारी करूंक सो आमी हो कोणाचोय बर्थडे आसूं कुटुंबांत आमी सगळीं एक मेळून हो बर्थडे सगळ्यांचो साजरो करता जेन्ना सगळीं जाणां कुटुंबांतली मनशां धाकटीं म्हण नेण्टीं म्हण मेळून एकट्या कोणाचो बर्थडे करपाक तयारी मदत करता तेन्ना तो सुवाळो खरोच बऱ्या तरेन घडोवन येता तशेंच आमी खूब नवे तरांची आयडिया म्हणा किंवां खूब नवी नवी तरांची आसा ती सगळ्यां कडसून इल्लो इल्लो हातभार मेळून हो बर्थडे किंवां म्हणा लग्न वा खंयचो एक सुवाळो म्हणा बरे तरेन जाता तसोच आमच्या सगळ्यां खातीर एक बरी यादगार जाता हांसोन खेळून म्हण सगळ्यांचो बर्थडे साजरा करप तसोच कोणांचें लग्नाची तयारी करप कोणाचो आनी मूंज म्हणा आनी कसलो खुशयेची गजाल आसा ती जेन्ना कुटुंबा वांगडा आमी मेळोन करता तेन्ना त्या गजालीक खरेंच एक चार छांद लागता म्हणपाची तशी गजाल आसा आनी हो अनुभव एक जाणवता की खरोच बरो अनुभव आसता जेन्ना आमी कामा निमितां भायर सरता जेन्ना आमी आमच्या घरा कडसून पयस आसता तेन्ना ह्योच गजाली आसता ज्यो आमकां आमकां फुडें याद जाता की बाबा आमचो बर्थडे असो असो जेन्ना घरा आमचो बर्थडे आसलो तेन्ना आमी सगळीं एकामेकाक मेळोन कशीं तयारी करतालीं ह्योच आमच्यो ज्यो एक मॅमरी आसा किंवां एक जो अनुभव आसता न्ही तो फुडें वाटेन घेवून वयता